असां असां जे पासे जे गांवनि में या शहरनि में वे ॾाढी बार वेंदा आहियूं प पासे जे गांवनि में शहरनि में को असां जो मिटु माइटु रहंदो हुजे ऐं हुन जे घरु को फंक्शन हुजे या को फंक्शन हुजे जो असां खे असां हुन में हाज़िरु थींदा हुजूं मतिलबु हुन में असां खे वञिणो ही आहे त जीअं झंडि हुजे शादी हुजे या बहिराणो हुजे या को को बि कमु हुजे या को त्योहारु हुजे या को ॾिणु वार हुजे त असां खे पंहिंजे पासे जे शहरनि में रहणु वारे मिटु माइटनि जे घरु वञिणो पवंदो आहे ऐं पंहिंजो फ़र्ज़ु निभाहिणो पवंदो आहे ऐं या पासे जे गांवनि में को सरकारी दफ़्तरु आहे ऐं असां खे सरकारी कमु आहे कुझु त हुन दफ़्तर में वञण लाइ बि असां खे पासे जे गांव या शहर में वञिणो पवंदो ऐं को बि कमु लाइ बि असां जीअं को प्रदर्शनी लॻी आहे को मेलो लॻो आहे को सर्कस लॻो आहे हुन लाइ बि असां खे पासे जे गांव में या शहर में वञण जी आवश्यकता हूंदी आहे ऐं वञिणो ई पवंदो आहे उदेश इहो ई आहे की असां असांजे पासे जे गांवनि में के कमु लाइ ई वेंदा आहियूं ऐं पंहिंजे रिश्तेदारनि लाइ ई वेंदा आहियूं